शादीअ जहिड़े वॾे प्रोग्राम में जीअं पाणीअ जी व्यवस्था खपंदी आहे तीअं असां पाणीअ जी सुठे नमूने व्यवस्था करे रखंदा आहियूं ऐं सुठे नमूने बढ़िया पाणीअ जी व्यवस्था करणी पवंदी आहे जीअं पाणी असांजो खुटे न उन हिसाब सां असांखे सॼी तयारी करणी पवंदी आहे जीअं पाणी कम्पलीट सुठे नमूने व्यवस्थित असांखे भई जीअं महिमान वग़ैरह हुजनि शादीअ में जीअं त कंहिंखे तकलीफ़ न पए हिन करे असांखे सुठे नमूने पाणीअ जी व्यवस्था स्टोरेज करे रखणी पवंदी आहे जे जे पाणी असांखे लॻंदो आहे भई जे पाणी खुटे थो त असां बाज़ार मां बि पाणीअ भई जे थींदा आहिनि उहो घुराए करे असां उन हिसाब सां पंहिंजी व्यवस्था करे रखंदा आहियूं ऐं जे असांखे लॻंदो आहे अञा पाणी वधीक खपे व्यवस्था त असां पाणीअ जे टैंकर घुराए करे बि असां उहा असां पाणीअ जी व्यवस्था पूरी कंदा आहियूं शादीअ जहिड़े वॾे समारोह में पाणीअ जी कमी खे पूरी करण लाइ असांखे सॼी कम्पलीट पंहिंजी व्यवस्था व्य बढ़िया सां करणी पवंदी आहे हिन करे असांखे पाणीअ जी क व्यवस्था स्टोरेज करे रखणो पवंदो आहे